پہلے چھوٹا فون لانچ ہوا تھا اب لیکن ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو اب بڑا فون یوز ہو رہا ہے پہلے چھوٹا فون میں وہ ٹوکن ڈالا جاتا تھا پھر پیسے دکھاتے تھے اور پھر منٹ کے حساب سے پیسے بھی کٹا کرتے تھے اس میں اور پھر منٹ کے حساب سے بات کرو اب تو انلمیٹیڈ چلتا ہے اور پہلے تو مطلب دس روپئے کا ٹوکون لاؤ اور پھر اس میں ڈالو پھر بات کرو دس منٹ بات ہوتی ہے اب سو کا سو کا تو نہیں لیکن ڈیڑھ سو دو سو ساڑھے تین سو کا ریچارج کرو پھر اس کے بعد ایک مہینے اٹھائیس دن تک انلمیٹیڈ بات کرو نیٹ چلاؤ دن کا ڈیڑھ جی بی تک پے اور فون میں یہ ہے کہ ویڈیو بھی چلتا ہے پہلے کے پہلے کے فون میں بس بات ہوتی تھی لیکن اب ویڈیو چلتا ہے اور ہر چیز مطلب فون میں ہر چیز مل جاتا ہے جو چیز ڈھونڈنا چاہو پہلے کے حساب سے ہر چیز ملتا ہے فون میں ویڈیو دیکھو میچ دیکھو نیوز دیکھو جو کچھ کرنا ہے فون میں کرو جو سے فوٹو لو اور اور کیمرہ بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے اس معاملے میں تو کیمرہ بھی پہلے نہیں تھا چھوٹا فون تھا تو اس میں کیمرہ نہیں تھا اب تو ہر چیز ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے ویڈیو تک بن جاتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ فون فون تو اب ثبوت کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھائی کہیں گیا اور ثبوت کے طور پہ کسی کا مطلب کچھ ریکارڈ کر لو ویڈیو بنا لو ثبوت کے طور پہ فون مطلب پہلے سے فون بہت ہی زیادہ ترقی پہ ہے اور اور ٹیکنالوجی میں بڑھا جا رہا ہے فون کے حساب سے مطلب صحیح ہے اور فون بڑھیا ہے ویڈیو اوڈیو بنانے میں فوٹو اوٹو کلیک الیک کرنے میں صحیح ہے